جی وعلیکم السّلام جی جی دیکھیں سر آپ کی چار کتابیں ہیں آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں تو آپ کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ ملے گا ایک کتاب پہ دس پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے تو اگر آپ چار لے رہے ہیں تو آپ کو اِس میں تقریبآٓ چالیس پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کے اِس میں ہزار روپے بن رہے ہیں تو چالیس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ کے کاٹ کے آپ ہم کو پیمینٹ کر دیجیے گا ابھی سر اتنا ہی کر سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا کتابیں وغیرہ کم بِک رہی ہیں اِس وجہ سے آپ کو فورٹی پرسینٹ ہی دے سکتے ہیں ہم اِس ٹائم ڈسکاؤنٹ جی اور اگر آپ کو اور کتابیں لینی ہیں تو ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا جیسے ہمارا ایک آفر چل رہا ہے ہمارے پاس اِک میں باکس ہے آپ ہماری شاپ پہ آئیں اور اُس میں آپ جتنی چاہیں کتابیں بھر لیں اُس کو آپ کی پوری کوسٹ پڑے گی ایک ہزار بیس روپے جی اُس میں آپ کو ساری اسلامک ہسٹورکل جتنی بھی آپ کو بکس چاہیے آپ کو ساری مل جائیں گی اُس میں جی ہاں اور آپ آرڈر پلیس کر دیجیے ہم آپ کو جو ہے پارسل کے تھرو جو ہے بھجوا دیں گے آپ کی لوکیشن پہ ہاں بیس کتابیں سر آپ کی ہمیں کیلکلیٹ کر کے بتانی پڑیں گی وہ کاسٹ پہ ڈپینڈ کرے گا اُس کی آپ کو ہم اچھے سے اچھا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے پورے شہر میں آپ کو کوئی اتنا اچھا ڈسکاؤنٹ نہیں دے گا جی جی ہاں آپ جی آپ اِسی نمبر پہ واٹسایپ میں جو ہے بکس کے کتابوں کے نام اور اُن کے رائٹر کے نام لکھ کے بھیج دیجیے گا ہمیں جنہوں نے لکھی ہیں وہ ہم جو ہے ڈھونڈھ کے اور اپنی لوکیشن سینڈ کر دیجیے گا اُسی کے نیچے ہم جی آرڈر سر آپ کا سات سے چودہ دِن لگیں گے اِسے آنے میں جی اِس میں جی جی اِس میں ٹائم لگ جاتا ہے اصل بات وہ پورا ڈلیوری کا سین ہوتا ہے تو اُس میں چودہ دِن کا وقت لگ جائے گا چودہ دِن سے اندر ہی آ جائیں گی

جی آرڈر لیٹ آ رہا ہے چلیے ہم کوشش کرتے ہیں اگر آپ کا تھوڑا جلدی آ جائے کب تک چاہیے آپ کو کل پرسوں میں چلیے کل پرسوں میں تو پھر دیکھ کے بتانا پڑے گا ٹھیک ہے ہم آپ کو واٹسایپ میسیج کر دیں گے ٹھیک ٹھیک